हलो तुमी लोटलेच्या एच पी गॅसांतल्यान उलयतात न्ही म्हाका एक्चुली तुमकां परबी दिवपाची आशिल्ली काल हांवें तुमचे कडेन गॅस बुकींग केल्लो आनी एक्चुली तो लास्ट मोमेंटाचेर केल्लो पूण तरी आसतना म्हजें बुकींग तुमी करून घेतलें आनी म्हाका वेळेर म्हजो गॅस सिलींडर मेळ्ळो तेच भशेन फाटीं एकदां हांवे सेकेंड सिलिंडर बूक करपा खातीर तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट केल्लो आनी तुमच्या कॉन्टेक् कस्टमर कॅर एगक्जक्युटिवान खूब बरे भशेन म्हाका सगळी प्रक्रिया समजायली आनी सगळी प्रक्रिया बरे भशेन म्हजे कडेन करून घेतली हाजे खातीर हांव तुमकां परबी भेटोवपाक सोदतालो आनी ताका लागून हांवें तुका कॉल केल्लो धन्यवाद